केईं बारी ऐसा होंदा की में सोचनी आं की में एह् चीज़ इंया बनानी ते जेह्का नुहाड़ा तीजा होंदा ओह् अंआ नेईं बनदा केईं बारी सोचनी आं की इस चीज़ै दा सोआद कनेहा होग जेल्लै अंऊ बनांङ लेकिन जेह्की चीज़ सोची दी होंदी उसदे मताबक जेह्का उऐ नेही चीज़ नेईं बनदी ते भी एह् निं करना की उसी सारा बाहर सुट्टी ओड़नी नेईं उसी जेह्की चीज बनी दी होंदी उसी थोह्ड़ा होर मलाइयै कोई होर चीज़ ते किश अगर मिट्ठे स्हाबै दी चीज़ उसी मतलब थोह्ड़ा होर खंड पाइयै जां किश होर करियै जियां किश बी करने आं की कोई चीज़ बनादे नेईं बनेआ अगर जियां होइया आलू ते में बोआले दे हे नुहाड़ा में किश सब्ज़ी बनादी ही ते ओह् नेईं बनी ते खराब होइये दे उसी ते आलू गी भी छंडना निं ते खराब निं करना की में ओह् बनाई दी होंदी भुनी भुनियै जेह्के में बनाए दे होंदे उसी फुलकें बिच भरी ओड़ेआ ते रोल बनाई ओड़े निक्के निक्के जां भी केह् करना की उसी भरी ओड़नां सब्जी ते स्हेई नेईं बनी पर उसी आटे बिच इंया भराथां स्हाबै दियां होई गेदियां न लेकिन उसदा ओह् सोआद निं आया पर उसी अस नुहाड़ा किश होर नुहाड़ै च थोह्ड़ा एड करियै होर समान पाइयै जेह्का किश पाना ते भी उसी फुलकै बिच पाइयै उसी बेलना आटे बिच पाइयै बेलिये परांठा बनाई ओड़ेआ इस स्हाबै दी अस सब्जी बनादे ओह् नेही ते निं बनी ते भी ओह् वेस्ट होने कोला बची जंदी इक्क स्हाबै दी ते इक्क नमी चीज़ बनी जंदी की ओह् जेह्का परांठा बनी आ ओह् नमां बनी आ जां कोई बी चीज़ होंदी की वापस ते निं बनाना शुरू कीता ते अगर कोई चीज़ मेरी खराब होई ते में बापस बनांऽ ते इंया निं कीता आं कुसै होर बिच पाइयै में बनांदी ते नेईं बनी ते अपने कशा दंऊ त्रैऽ चीज़ां पाइयै जिस स्हाबै दी कोई डिश बनादी होङ जिस स्हाबै दी में सोचे दा हा बनाने ई में दंऊ त्रैऽ चीज़ां पाइयै में इक्क अलग गै नमीं चीज़ बनाई ओड़ां ते ओह्बी उंआ उस स्हाबै दी बड़ी चिर रौहंदी लेकिन खराब कदें कोई चीज़ खराब निं होने दित्ती क्योंकि जेह्की चीज़ इक्क बारी बनाई दी ओह् पूरी तरहां खराब निं होंदी बेशक्क नुहाड़ा सोआद ओह् जेहा नेईं आवै लोकिन ओह् चीज़ पूरी तरहां खराब नेईं होंदी तां करियै छंडने कोला एह् करने आं की दंऊ चीज़ां होर पाने आं ते उसी नमां टेस्ट नमीं चीज़ जेह्की कुसै नेईं बनाई दी होऐ पैह्लें ओह् बनमी जंदी नमीं केईं बारी अंऊ दिक्खनी आं की में इंया सोचनी आं जां दिक्खनी आं ते कुसै कुसै गी पुच्छनी आं की एह् चीज़ तुसें कियां बनाई दी भी अपने कशा कोशिश करने आं ते नेहीं तां निं बनदी लेकिन भी उसी नम्मियां दंऊ चीज़ां पाइयै अपने कशा ते भी इक्क नमीं गै चीज़ बनी जंदी इक्क अलग चीज़ बनी जंदी उसदा बी ओह् बड़ा सोआद लगदा